हाँ हाँ है मेरे पास क्या लेंगी आप देखिए सुनिए सुनिए सुनिए पहले तो केक तो केक तो है ढाई सौ में एक एक मिलता है और औ हाँ गुलाब जामुन क्या कहते हैं तीन सौ रुपये का मतलब कि एक एक के जी मिलता है और क्या लेंगी चॉकलेट वो भी मिल जाएगा सत्तर अस्सी रुपये का एखु बड़ा वाला और चॉकलेट कौन सा चाहिए कौन सा चॉकलेट चाहिए हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा चॉकलेट सत्तर रुपये का एक खो मिलेगा मतलब बड़ा पैक लो तो हाँ हाँ डुकेट का समान सब डुकेट का समान सब मिल जाएगा हलो हलो मिस काजल जी हाँ हाँ हाँ सब हाँ मिल जाएगा

और सुनिए ये जो गुलाब जामुन बोल रही हैं आप तो यह आपको कितना चाहिए तो इतना तो नही मिल पाएगा आधा के जी हमारे यहाँ है और मतलब कि वाले दिन

ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है

तो पहले आप कहाँ से बोल रही हैं हाँ तो वहीं ऊंचडी के पास जो जो क्या कहते हैं वो नहीं है रामनगर तो दो दो या तीन किलोमीटर पड़ता है वहीं मेरे मतलब कि एक खो बिल्डिंग है उसी के बगल में मेरा मतलब दुकान है छोटा सा हाँ हाँ ठीक है ठीक है और क्या करते हैं और मतलब कि और कुछ नहीं लेंगी हलो मिस काजल जी

अच्छा अच्छा हाँ वो दो सौ पचास रुपये

हाँ तो ठीक है चलिए वो क्या कहते हैं ऑनलाइन कर दीजिए न तो आ जाएगा भेज देंगे

हो गया और और डिकोरेट के सामान में